सायकल बस सवाळे ट्रॅक ट्रॅक्टर स्कुटर गाडी रिक्षा पिकप टॅम्पो वेन गियर सायकल स्विबलांडा पोल्युटेजर होंडा मारुती कंटेनर कंटेनर बस मिनी बस बॉम्बे बस लोकल बस पास बस टॅक्सी